अगर भारत के इतिहास की बात की जाए तो दुनियाँ का सब से पुराना जो इतिहास है वो भारत का है और दुनिया की सब से प्राचीनतम जो भाषा है वह संस्कृत है वो भी भारत की ही भाषा है तो हमारे भारत के इतिहास की बात बहुत पुरानी है और इसकी जो जड़ हैं वो भी हमें नहीं मिलती है और हमारे भारत के इतिहास में कई सारे राजा महाराजा योद्धा इतने हुए हैं कि उनको छोटे से समय में बताना बहुत ही मुश्किल है और हम जो क्षण की अगर बात करें तो कई सारे क्षण है जिन्हो जिन पर हमें बहुत गौरव होता है परंतु जैसे हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था उसके कई सारे नेता हैं जैसे सुभाष चंद्र बोस जी हुए हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हुए भगत सिंह हुए सदगुरु सेहदेव इन्होंने बहुत योगदान दिया है और हमें इन पर गर्व है